आं लानाय आरो साबसिन मोननाय मोनसे सावगारिया जाबाय जोंनिनो गसाइगाव कलेजाव थानाय मोनसे साल बागान सिङाव मोनसे फट' लादोंमोन जाय आं बै फट' लानायनि जाहोना जाबाय जाय बे साल बागानखौ मोजां नुनानै सिनारिफोरखौ मोजां मोननानै फट' लादोंमोन बैफोर फट'फोरजों लोगोसे मिथिंगानि सावगारिफोरखौबो बेरखांनाय नुनो मोनदों लोगोसे आंनि बे फट'आव आंखौनो मोनसे मोजां सावगारि सेबखांनाय बायदि मोनदों लोगोसे बैफोर सावगारियाव खेबनाय जाय आंखौ खेबदोंमोन आंनि लोगो बे लोगोनिफ्रायबो आङो थेंक इउ जासिनो सानो लोगोसे बैफोर समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय जोंनि गसाइगाव कलेजनि साल बागान साल बिफांजों मोजां समायना सावगारि सेबखांना होनायनि थाखाय लोगोसे बैफोर जायगाफोरा जोबोद नायनो समायनायैनो जाखांदों बिनि थाखैनो बैफोर जायगाखौ मोजां मोननानै आङो बेयाव मोनसे फट' दिखांदोंमोन जाय फट'खौ आङो बयनिख्रुइबो साबसिन मोनदों